असांजे क्षेत्र में होली जो उत्सव मनायो वञिबो आहे ॾियारी जो उत्सव मल्हायो वञिबो आहे राम नवमी मल्हाई वञिबी आहे ऐं चेटीचंड महोत्सव मल्हायो वञिबो आहे जंहिं चेटीचंड महोत्सव में झूलेलाल जी वॾी स्तर ते असां प्रोग्राम कंदा आहियूं झूलेलाल जो उन में ॿारहं ॾींहुं झूलेलाल जे लाइ असांजा जॻहि जॻहि ते प्रोग्राम थींदा आहिनि वॾा वॾा भव्य भंडारा थींदा आहिनि और चेटीचंड जो महोत्सव असां इलाही उत्साह सां मल्हाईंदा आहियूं